असांजे सिंधी मंदरनि में धर्मस्थलनि में असांजी संस्कृति जे हिसाब सां झूलेलाल साईं जे मंदरनि में झूलेलाल चालीहो आयोजित कयो वेंदो आहे हर सालु थींदो आहे सोरहीं जुलाय खां चोवीह अगस्टु ताईं उन चालीहे में असां भजन कीर्तन सभु कंदा आहियूं झाकियूं ठाहे ईंदियूं आहिनि हर शनिवार ते झाकियूं ठही ईंदियूं आहिनि भॻवान जे अवितार में भॻवान शिव जे भॻवान कृष्ण जे ॾाढी सुठियूं लीलाऊं थींदियूं आहिनि इन में प्रोग्राम थींदा आहिनि ऐं आनंदु ईंदो आहे कीर्तन में पोइ खां पोइ पल्लव थींदो आहे पल्लव साहिब थींदो आहे ऐं आख़िरी में चोवीह अगस्ट जो बहिराणो साहिब निकिरंदो आहे कढंदा आहियूं